जोंहा पांखा बायदोंमोन फिसाज्लाया दसेनो गाज्रि जाहैबाय माबायदि पांखा हरखो पांखायानो मोजाङानो नङा माबोरै दामखौल' लासोगारबाय थगायना हरजाबाय दा मा खालामनांगौ जाखो बानायफिन्नांगौ ना मानांगौ जाखो गाज्रि जानानै दं गोग्लैसोनानै दं गाहायावनो बानायखिसै बानायनो होनबाय थाखा फैसायानो खोन्थाबाय दा बानायनो हायाखिसै मा खालामबावनांगौ ओरैनो लससो जाबाय फैसायाथ' लस जाखाबाय जोंना फैसाया लस जाखाबाय बेसेबांबा लादों होनदोंहाय बावलायलांबाय आङो दुइ हाजार लाखो ना आराय हाजार लाखो फिसाज्लाफोर बायहैनाय आं मोजांबो सोङाखै गाज्रि जानानै दं पांखायानो बेखौ मा खालामबावो बेयाव माबानो मोनाखिसै नालाय दुखु मोननांगौ जाहैबाय दुखु मोनबामालाय मा खालामबावनो बायनांसिगोन माबासिगोन बानायफिन्नांसिगोन खोमा फिसाज्लायानो बानायनो गोरों बानायबालाय बानायना होआखै बे दखानदारियानो बिदि थगायनो नाङामोन आरो थगायबाय माथो खालामबावनो थगायनानै हरबाय नालाय मोजां नालाय मोजां मोजां लांबाय दा थगायजाबाय फैसासो लस आद्रि जाबाय फैसायासो जोंहा बेफोरखौनो फैसाखौ मोना गाज्रिखौ लाबोनानैथ' जाल्ला जादोंहाय गाज्रिखौनो बोरै मोनलांखो फैसा गैयियाव फैसा दंबाथ' अरजायामोन फैसाबा बायफिननो हागौमोन दा बे बायनानै मोनलाङाबा मा खालामनो आरो दालाय गोजां बोथोर हाब्बाय नांथलासो होनबाय थाथोंसै बे ओरैनो होनबाय फांखाखौनो थगायखायो दखानदारिया बांसिनानो थगायखायो गाज्रिखौनो मोजां मोजांखौनो गाज्रि होननानै हरखायो बिराद जाल्ला दुखु मोनाबा दुखु मोनथारबाय आङो रायबाय थायोबो आं